पक्षीसब आबै छै दाना छिटै छिए रङ्गबिरङ्गके बढ़िआँ लागै छै देखैमे बहुत सुन्दर लागै छै दाना छिटि दै छिए पानि दै दइ छिए कटोरीमे अपन पिए छै धिआपुता खेलै छै फोटो घिचै छै ओहिमे अनमना हमहूँ लागल छिए देखै छिए बाल बच्चाके पाछाँ जे रहै फुद्दी रहै कौआ रहै मैना रहै नीलकण्ठ रहै जे पक्षी आबै छै से देखैमे नीक लागै छै सुन्दर लागै छै लागिमे आबै छै गाछ बिरिछपर खेलै छै धुपै छै बाल बच्चा पक्षिओ सब रहै छै पानी दै छै छत आओरपर दाने छिटि दै छै फोटो लए लै छै गाछ बिरिछमे पानि दै छै कमबै छै लगाना चाही बढ़िआँ लागै छै जेना पुत्र लोकके रहै छै तहिना एगो गाछी बिरिछ लगाना चाही सुन्दर लागै छै डेरा घरमे ओहिपर पक्षीसब उड़िके बैठे छै अथी जे भाषामे बाजै छै सुनैमे बढ़िआँ लागै छै पक्षीसब नीलकण्ठ महरानी जे हुए बढ़िआँ अच्छा लागै छै कमेनाइ कोड़नाइ गाछ बिरिछके एगोके लगाना चाही दुइ टा चारि टाके बाधोमे गाछके बगान बढ़िएँ लागै छै फल फड़ै छै धिआपुता खाइ छै या अपनो जाइ छी अपनो ला लालच लागैए अपनो ओहिठाम बैठि रहै छी हवा बिहाड़ि बहै छै पानिए पाथर आबै छै एकरत्ती गाछके अढ़ भै जाइ छै लोक बिरिछके अथी लगबै छै इएह इएह खातिर जे रौद धूपसे बचबै पानिसे बचबै एहि खातिर